आं गामियाव राइजो जानानै दाउ अमा बोरमा फिसिनो मोजां मोनो दाउ फिसिनानै दाउदै दैहोयो दाउदैनिफ्राय फिसा ओंखारहोयो बे दाउसा फिसाफोरखौ मोजाङै जोथोन लानानै फेदेरनाय जायो बे दाउसाफोरानो नांगौ समफ्राव जोंनो नखर जानाय राइजो संसार सलिनायाव जोंनो मोजाङैनो खामानि होयो माब्लाबा दाउदै मोनजायो माब्लाबा दाउखौ मोनजायो आरो बे अमाखौबो जोङो मोजाङैनो मानै माथाम लानानै फिसियो थाखा फैसा गैस्लाबै गथ' गथायनि एदमिसन मालाबा फुजा देवोल बेरायनाय बेफोराव थाखा फैसा गथ' गथायफोरनो होनांगौ जायोब्ला आं बे अमाफोरखौनो फान्नानै थाखा फैसा खामायनानै एसे एनै थेखा सङो बिदिनो बोरमाखौबो आङो मोजाङैनो फिसियो बोरमाया अखा नायब्लानो आदारबो होनाङा बियो गांसो जानानैनो देरो बिनिखायनो जों बोरमाखौबो मोजांयैनो फिसियो मालाबा मालाबा बोरमानिफ्रायबो जोङो रां खामायनो हायो जासिगोन